جی میں بہت پرجوش ہو ٹیبلیٹ کے لیے اور میں اپنی لائف میں پہلی مرتبہ اس طرح کا ٹیبلیٹ منگا رہا ہوں آن لائن آڈر کیا ہے اور اس کی ڈیلیوری کو میں ٹریک کر رہا ہوں لیکن مجھ سے ہو نہیں پا رہا ہے اس لیے میں کال کر رہا ہوں آن لائن کسٹمر کیئر کو ہیلو سر جی آپ ایمازون سے بول رہے ہیں سر میں نے ایک ٹیبلیٹ آرڈر کیا ہے اور وہ ٹریک نہیں ہو پا رہا ہے کہ وہ کہاں تک پہنچا ہے تو پلیز مجھے اب اس کا اس کا کوڈ بتا دیجیے اور ابھی کہاں پہنچا ہے اس کے بارے میں بتا سکتے ہیں تو بتائیے نہیں تو کوڈ بتا دیجیے میں چیک کر رہا ہوں کہ کہاں تک پہنچا کہاں تک نہیں پہنچا اور یہ کہ اگر اس میں کچھ ٹائم لگا رہا ہے تو آپ پلیز ٹائم بڑھا دیجیے اور فلاں تاریخ کو اس کو بھیج دیجیے گا